हँ हैलो हैलो

हँ बोलिए ने

हँ बटर नानो मिल जेतै कए प्लेटके ऑर्डर करी चारि सए रूपे पाँच सए रूपे प्लेट चलै छै चारि प्लेट कि पाँच प्लेट पाँच प्लेट मिल जेतै ओ आरो किछो शाहियो आर पनीर शाहियो पनीर हँ ओहो अस्सी रूपे प्लेट चलै छै ठीके छै महँगा किछु महँगा केहन छै समय ओहि चलते महँगा सब चीज छै सब चीज महँगाइ नहि बढ़ि गेलै हन आयँ अच्छा कोइ ओहेनुका अयबै तऽ उन्ने दस बीस रूपा कम दै सकै छी पाँच रूपे रोटी बटर लगाके डेढ़ सए ठीके छै ठीके भेज देब हँ ओ खानामे कोइ शिकायत नहि आयत बासी रखबै मिलबै नहि करत अहाँके बढ़िऑं एकदम प्रॉपर खाना देब नामी हमर अथी चलै छै होटल हँ नाम हमर नामी होटल चलै छै नहि खराब होत खाना ठीक छै आयँ ठीक